नहि हम पेंटिङ्गके लेल कोनो तरहके कोनो ट्रेनिङ्ग नहि लेने छी हम अपने से खुद से ही अपना मन से कोनो तरहके पेंटिङ्ग बनबैत छी जे हमरा नीक लगैया तऽ ओहि चीजके हम चाहैत छी जे हम अपने से करी तऽ ओहिके चलते हम पेंटिङ्ग बनबैत छी हम ट्रेनिङ्ग नहि लेने छी आओर हमरा हिसाब से अगर केकरो कओनो तरहके बिजनेस करऽके छै पेंटिङ्गके द्वारा तऽ ओहि आदमीके चाही जे हँ ट्रेनिङ्ग लेबऽके चाही यदि भविष्यमे हमरो करऽके रहत तऽ हमरो ट्रेनिङ्ग लेबऽके उचित बनैया किआ से तऽ पेंटिङ्गके कतेक एहन बारीकी होइत छै जे समझमे लोककेँ नहि अबैत छै ओहि बारीकीके लेल जे छै से पेंटिङ्गके ट्रेनिङ्ग लेनाइ बहुत जरूरी होइत छै हँ आओर ओहि ट्रेनिङ्गसंँ जे होइत छै से हमरा हिसाबसंँ आओर नीक पेंटिङ्ग बनतै

आओर अखन तक हम कोनो तरहके बिजनेस नहि करैत छी यदि हम बिजनेस करब पेंटिङ्गके तऽ हमरा ट्रेनिङ्ग रहत तऽ हम नीक पेंटिङ्ग बना सकैत छी आओर ओहि से नीक उपार्जन कऽ सकैत छी